मेरे लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं जिन्हें मैं प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हूँ वर्तमान में मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ और डिप्लोमा भी कर रही हूँ जिसे गाइडेंस और काउंसलिंग कहा जाता है और मुझे प्रेरित करने वाले मेरे माता पिता ही हैं जिन से मैं प्रेरित होती हूँ और मुझे आगे के लिए मेरे लक्ष्य है जो कि मुझे प्राप्त करने हैं मुझे पी एच डी करना है मुझे प्रोफ़ेसर की फ़ील्ड के आगे जाना है इस लिए मेरा लक्ष्य यहीं है और आगे भी मुझे कार्य करने के लिए मेरी आकांशा है जो पूर्ण करती हैं मुझे मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं कभी यह लक्ष्य को प्राप्त करूँगी